नेटवर्क के बारे में नेटवर्क तो क्या कहते हैं इसमें बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क का जैसे कि क्या कहते हैं जियो का हो गया या एयरटेल का हो गया ओडा का हो गया या आइडिया का हो गया या बीएसनेल का हो गया ये सब सही नहीं इसमें नेटवर्क जो है सही नहीं आ रहे हैं सिर्फ एयरटेल का बस नेटवर्क सही आ रहा है जिससे ओ बातचीत हो सकता है बाकी और सब ऐसे ही हैं बाकी ओडा वा ओडा का भी है ओडा आइडिया तो एक ही हो गया इसमें दोनों एक ही है और जियो जियो जियो तो बेकार है उसमें तो नेटवर्क सर्वे वगैरह तो चलता ही नहीं ढंग से नेटवर्क सही आता ही नहीं है बस बातचीत कभी कभार हो जाता है बात तो बराबर विशेष बात वहाँ बराबर होता है ये क्या कहते हैं यूट्यूब वगैरह थोड़ा बहुत चलता है उसके बाद सर्वर ही खत्म हो जाता है बैंक वगैरह में कहीं भी इसका नेटवर्क ही नहीं आता है बैंक हो गया मोबाइल में हो गया कहीं इसका नेटवर्क ही नहीं सर्वे नहीं काम करता इसका ज़्यादा काम ही नहीं करता नेटवर्क अब कहीं थोड़ा अंदर चले जाओ वहाँ भी काम नहीं करता इसका नेटवर्क पता नहीं कैसा एक गौरमेंट निकाल दिया है जियो सिम कहते हैं जियो सिम बहुत अच्छा है कुछ नहीं अच्छा है सब बेकार है इससे अच्छा तो अपना एयरटेल है थोड़ा बहुत उससे लाख गुना सही है जियाे से नेटवर्क के मामले में सबसे अच्छा जियो से अच्छा तो अपना एयरटेल है एयरटेल तो चाहे जहाँ भी रहो वहाँ पकड़ लेता है अपना नेटवर्क के मामले में जियो तो जियो काम ही नहीं कर रही है देखो गौरमेंट इसे वैसे बढ़िया नेटवर्किंग का अपना प्रोसेस दे हम तो यही सोचेंगे हम तो यही कहेंगे